आङो जोंनि बे बेंथल बाजारावहाय आङो गांसे खुर्थि बायहैदोंमोन दामआबो थामजौल'मोन जि खालारफ्राबो सुबाबो माने खालारानो थाङा ओरैबायदि मोजांना बेखौ बायनानैहाय आं जा मोजां मोनदों आङो बेखौ गाननानैहाय बहा बहा थांदों आङो बङाइ थांदों क'क्राझार थांदों बेयाव थांनानै फैनानै सुफैदों अब्लाबो खालारानो खारा खारा खारा ओरैबायदि मोजां मोनस'नदों आङो बेखौ बायनानैहाय आङो जा मोजां मोनदों गानबाबो बरिया नुखायो खालारानो एखदम खारखाया आरो आङो बेखौ बायनानै जोबोद मोजां मोनदों जोबोद डिजाइनआबो जा मोजांमोन माने मोजांजोबानो आरो गासैबो मोजां जोब सब मोजांखा फारसेनिफ्रायनो डिजाइननिफ्रायनो खालारनिफ्रायनो खालारबो खारा जेबो खारा माने मोजां मोजांआनो बुंनो हाया आरो जा मोनदों आङो बेखौ बायनानै दामाबो गैया दामाबो माने थामजौल' नालाय मोजां मोनदों बायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों माने बेखौ मोननानै आङो फुरा मोजां मोनखादों आरो मोजां मोनखादों